मुंहिंजो मनपसंदि गायक अरिजीत सिंह आहे थोरो वक़्तु पहिरियों जीअं मूंखे ख़बरु पई अरिजीत सिंह जो कॉन्सर्ट दिल्ली में प्रभात गार्डन में रखियो आहे मूं ॿुधी करे एॾो दिलि में दिलि ख़ुशि थी लगमु पोइ मां तकिड़ो ई टिकेट जहाज जी कढाई जीअं ई जहाज जी टिकेट मिली वई मां फटाफट चढ़ी करे सिधो दिल्ली रवानी थियमि दिल्ली पहुंची करे थोरी देरि आराम करे पाण खे रेडी करे करे हिकदमि नया नया कपिड़ा पाए करे मा कॉन्सर्ट ते पहुंची वियमि कॉन्सर्ट ते थोड़ो देरि सां अरिजीत सिंह आयो ॿ वॻे जो टाइम हुयो पर टी वॻे आयो जीअं ई आयो माण्हूं चरियनि वांॻुरु नचड़ टपड़ लॻा जीअं ई हुन गायण चालू कयूं रोनक़ु वधंदी वई वधंदी वई जुना गाना नवा बॉलीवुड टोलीवूड गाई एॾो मज़ो अची वियो एॾो मजो अची वियो मूंहिंजी जिंदगी भर में उहो ॾींहुं मां कॾहिं न विसारियां हिकु मोक़ो बि मूंखे मिली वियो कंहिंखे रिक्वेस्ट करण खां मूंखे उन सां गॾु अरिजीत सिंह सां गॾु फोटू कॾाइण जो मोक़ो मिलयो जेको फोटू मुहिजे अॼु मोबाइल जे वॉलपेपर में हमेशह लॻो पियो हूंदो मुंहिजो जिंदगी भर जो जेंसि ताईं मां हिन संसार में आहियां मां मुंहिंज़ो मनपसंदि ॾीहुं मुंहिंज़ो मनपसंदि गायक अरिजीत सिंह जो फोटू हमेशह मां पाण वटि रखंदमि इहो ॾीहुं मां कडहिं बि ना विसारींदमि जिंदगीअ में मुंहिंजे मनपसंद जे मुंहिमजे लाइफ जे जेको बि जिंदगीअ जो मनपसंदि गायक हमेशह ई हमेशह अरिजीत सिंह ई रहंदो उनजी मां शुखुरगुजर हमेशह रहुंदमि जे मूंसा गॾु हिकु फोटू कढायो ऐं मूंखे पंहिंजी यादगिरियूं हमेशह पाण सां गॾु मिली